आपने जो मैंने ऑर्डर किया था मैंने एक काँच का सामान ऑर्डर किया था लेकिन आपने किस तरीके से पैकेजिंग किया मैंने ऑनलाइन एक काँच का समान ऑर्डर किया था लेकिन आपके पैकेजिंग के वजह से जो मेरा समान है वह टूट गया है और डैमेज हो गया है आपने सही रूप से पैकेज नहीं बनाया न उसमें बबल रैप किया कुछ भी अच्छे से मटेरियल का उपयोग नहीं किया जिससे मेरी जो समान की डिलेवरी है वह बहुत ही ख़राब हालत में हुई है और पैकेजिंग को लेकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा शिकायत है मैंने पैकेजिंग का अलग से पैसा जो है पे किया था लेकिन उसके अनुसार मेरी पैकेजिंग थी जिससे मेरा प्रोडक्ट बहुत ही ख़राब हो गया मुझे अपना ऑर्डर या तो मुझे एक्सचेंज करके दूसरा चाहिए या तो मुझे रिफंड में चाहिए मुझे किसी भी कारण मुझे जो अपना पैसा है वह रिफंड में चाहिए ही चाहिए चाहे आप किसी भी तरीके से मुझे आप वापसी करिए क्या आप मेरा पैसा जो वापिस कर सकते हैं यह मुझे आप प्रोसेस बताइए की मेरी धन वापसी कैसे होगी हम क्या उसमें डालें आप मुझे बताइए और मुझे अपना पैसा चाहिए तो चाहिए किसी भी रूप में चाहिए आपने जो मेरा प्रोडक्ट है वह ख़राब डिलीवर्ड किया है इसलिए मुझे आपसे अनुरोध है कि मेरे धन जो है वापस करें